हमर बिहारमे सिलाइ सिलाइ तऽ अच्छा खासा होइ छनि सब अपन सूट सलवार ब्लाउज साया साड़ी सब किछु सी लै छनि उनोके बनल हाथसँ जेना स्वेटर टोपी मोजा दस्ताना ई सब बना लै छथिन धा लेकिन हँ जेनाकि लुधियानामे कम्पनी सब छैन स्वेटर बनयवला जैकेट बनयवला ई आखिर बिहारमे नहि छै अगर ई मशीन बिहारमे भऽ जेतय तऽ बिहारोके बहुत जादा विकसित होइ छै जे चीज बाहर लुधियानामे जे मानि लेतौ पाँच सओमे लुधियानामे जे दू सओ ढाइ सओमे भेटय छै से एतऽ बिहारमे पाँच सओमे भेटय छै तऽ हम एहि नीक बनयके लेल आओर इएह चीज चाहय छी खरीदबाक लेल लेकिन हँ एगो मशीन बैठबाक चाहय छी जेनाकि स्वेटर जैकेट टोपी मोफलर ई सब गाम घरमे नहि मिल पबय छै मिलय छै तऽ दू दिन महगाड़ी दाममे भेटैत छै ई जे भऽ जेतय गाम घरमे तऽ बहुते अच्छा रहितइ दू पाइ कम आओर सस्तामे मिल जेतय